जखन खेनाइ बनबैत रहैत छी तखन सभसँ पैघ सावधानी ई बरतबाक चाही जे अगर गैसपर छी तऽ गैसके जड़बयसँ पहिने नॉब खूजल नहि रहि जाय आ हाथ ताथ नहि जड़ि छोलनी झाँझ किछु या लोहिया चढ़ल अइ ने तऽ हरदम अक्सर की होइत छै जे हमसभ जल्दबाजीमे ओकरा हाथसँ पकड़ि लैत छियै हाथ पाकि गेल ओ अहाँके हाथ जड़ि गेल आब लिअ आब ओहिके लेल तऽ फेर पाकिए गेल पाकिए जाइत छै सभ ताहि द्वारे ओ सावधानी बरतबाक चाही आ लगमे बरनोल नामके चीज एकटा बरनोल नामक दवाइ होइत छै से हमेशा अपन किचनमे रखबाक चाही करयके लेल आ गैससँ कनि दूरी बनाके से खेनाइ बनेबाक चाही आओर जखन फोरन तोरन दय कालमे जऽ दियै ओहिमे तऽ कनि फोरन देलाक बाद तऽ कनि दूर भऽ जाय कियाक तऽ ओ उड़ैत छै तऽ कहीँ उड़ि कऽ देहपर पड़ए ने पाकी नहि आ तहिना तरकारीओ खसबय काल या तऽ छोलनी या झाँझतर मे दऽ दी तखन ऊपरसँ ओकरा तरकारी खसबियै ताकि ओकर ओ जाहिमेँ सँ उड़तै किछु तऽ अहाँके देहपर नहि पड़त अहाँ जड़ी नहि पाकी नहि ठीक छै